ہلو کیا آپ سویگی کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں طلعت جہاں بات کر رہی ہوں میں اکثر سویگی سے آڈر کرتی رہتی ہوں آپ کی ریگولر کسٹمر ہوں میں جی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کا ایپ استعمال کیا تھا میں نے غلطی سے ریڈ سوس پاستہ آڈر کر دیا ہے جبکہ مجھے وائٹ سوس پاستہ آڈر کرنا تھا تو آپ سے گزارش ہے کہ کیا آپ میرا آڈر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ریڈ سوس پاستہ نہ کر کے وائٹ سوس پاستہ کر سکتے ہیں جی جی بہت بہت شکریہ